आं दिनै आबाद मावग्रा मानसि जों खिथि खालामग्रा मानसि जों गरिब मानसि जों दिनै न'आव हा गैयाब्लाबो मालायनि आदि थिखा लानानै हाखो मावो मावनायनि उनाव हाबाय हानानै नाबाय नानानै मालिखफोरनो सुनानै होबाय इनिफ्राय जि मोनो बिखो दोनबाय थेवबो बिनि गेजेरावनो खायफा खायफा मालिखफोरा होनायखिनियाव माबाफोर सानो नामा ना सानासो बेखो आं मिथिया खिन्थु जों मावो मावनानै होयो देसु अबस्से खायफा बुङो आर' जे मावनानै माइखो बारा लादो होननानै खायफा बुङो आरो आं आर' भाबियो समानै राननानै जाहाथे बयबो मिलायना जानांगौ इदि होनना सानो जों मावग्रा मानसिया मावखानो नांगोन जिहुतिके बयजोंबो सोलिनांगोन बिदि सानो आं आंनि गोसोआव जाहाथे बिदिनो जोनोम जोनोमनो इसोरनि अननायाव बिदि आदि थिखा मावनानै जानो मोन्थों आरो न'खरा आलो गोजोन सोलिथों इनिफ्राय बिखोनो आं आखा खालामो आंनि गोरबोआव जाहाथे बिनि अनगायै जों मालायनि आदि थिखा लानानै मावाब्ला जायाब्ला जाहा उफाय गैया